अखन धान कटैले है धान कटबेलियै जौन सॅं पन्द्रह सएके धान बिक्री भेलै हेँ आब गहूॅंम बाग भेलै हेँ तऽ दूइयेगो फसल हम सभ करै छियै धान करै छियनि धान कटलाके बादमे गहूॅंम बाग करबनि गहूॅंम हेतनि गहूॅंम कटलाके बादमे मूॅंग बाग हेतै तऽ फसल सभ तऽ होइबे करै छनि तीन तीनगो फसल हो रहल छै